हैलो दिक्खो मै त्रीह् तरीक अपने ग्रांऽ जाना ऐ ते तुस मिगी दस्सी सकदे ओ कोई सुविधा ऐ उत्थे जान दी जां नेईं ऐ दिक्खो मै त्रीह् तरीक अपने ग्रांऽ जाना अपने बच्चेआं कन्नै ते बड़ी मुश्कल होई जन्दी ऐ कोई गड्डी नी लभदी उत्थे जान दी उस ग्रांऽ च बड़ी घट्ट गड्डियां जांदियां नी ते मै तोहाडे कोला न फ़ोन करियै पुच्छनी कोई गड्डी जाई सकदी ऐ उत्थे तोहाडे को तोहाडे डिपार्टमेंट बिच्चूं अगर कोई गड्डी जाई सकदी ते मिगी त्रीह् तरीक बास्तै इक गड्डी चाहिदी ऐ ओह् गड्डी दस्सेओ जेह्ड़ा भाड़ा मै देई सकनां शैल भाड़ा होए मतलब न मता होए ठीक ठीक ते मै ग्रांऽ जाना ऐ अपने त्रीह् तरीक आस्तै मिगी गड्डी चाहिदी ऐ कन्नै मेरे कन्नै पंज जने न ते मिगी काल करियै नत्ती तरीक सना दस्सी ओड़ेओ चंगा